ہندوستان کی ثقافت اور عقائد دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور منفرد ہیں اور یہاں کی روایات اور عقائد ملک کے متنوع تاریخ مذہبی پس منظر اور سماجی ڈھانچے کا عکاس ہیں چند نمایاں ثقافتی روایات جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں مذہبی تنوع مذہبی تنوع کیا ہیں ہندوستان ایک کثیر مذہبی ملک ہے جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی بدھ جین اور دیگر مذہبی گروہ موجود ہیں ہر مذہب کی اپنی عبادت کے طریقے تہوار اور روایات ہیں مثال کے طور پر ہندو دھرم میں دیوالی ہولی اور دشہرا جیسے تیوہار اہمیت رکھتے ہیں جب کہ مسلم کمیونیٹی عیدین اور رمضان کی اہمیت پر زور دیتی ہیں سکھوں کے لیے گرو پورب اور بیساکھی اہم ہیں اور عیسائیوں کے لیے کرسمس اور ایسٹر اہم تیوہار ہیں تیوہار اور جشن ہندوستان میں تیوہاروں کا انعقاد بڑی جوش و خروش سے کیا جاتا ہے یہ تیوہار مذہبی ثقافتی اور فلاحی سرگرمیوں کا حصہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر دیوالی روشنیوں کا تیوہار ہے جب کہ ہولی رنگوں کا تیوہار ہے دیگر تیوہار جیسے گنیش چترتھی درگا پوجا اور آننت کنت بھی نمایاں ہیں ہندوستان میں بھگوان دیویوں اور مختلف روحانی شخصیات کی عبادت کی جاتی ہے ہندو دھرم میں کئی دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے جیسے شیو وشنو لکشمی اور درگا مسلم کمیونٹی میں اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی محبت کا اظہار اہم ہے دیگر مذاہب میں بھی عبادت کے مختلف طریقے اور روایات موجود ہیں مذہبی و روحانی رسوم ہندوستان میں مذہبی رسومات کی بڑی اہمیت ہے مثال کے طور پر ہندو شادیوں میں بہت سی رسومات شامل ہوتی ہیں جیسے کہ پھولوں کا چڑھاؤ ہمنوائی اور آگ کے گرد چکر لگانا مسلم نکاح میں بھی مخصوص رسومات اور عبادتیں شامل ہوتی ہیں سکھوں کے یہاں گرو دوارا میں عبادت اور اکرام اہمیت رکھتے ہیں ثقافتی ملبوسات اور لباس ہندوستان میں ثقافتی لباس کے مختلف اقسام ہیں جو مختلف ریاستوں اور ثقافتوں کی نمائندگی کرتے ہیں خواتین عموماً ساڑھی سلوار قمیض اور لہنگا پہنتی ہیں جب کہ مردوں کے ملبوسات میں کرتے دھوتی اور شلوار شامل ہے خاص موقع پر روایتی لباس کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے کھانے پکانے کی روایت ہندوستانی کھانے پکانے کی روایت اور مسالے بھی منفرد ہیں ہر علاقے کی اپنی خاصیت ہوتی ہے جیسا کہ شمالی بھارت میں روٹی سبزی اور دہی کی اہمیت جب کہ جنوبی بھارت میں ڈوسا اڈلی اور سامبر عام ہیں مسالے چٹنی اور مختلف پکوان اس کی شناخت بناتے ہیں موسیقی اور رقص ہندوستان کی موسیقی اور رقص کی روایت بھی متنوع ہے کلاسیکی موسیقی جیسے ہندوستانی کلاسیکی اور کارنٹین اور مختلف لوک موسیقی جیسے بھنگڑا کدیا اور کاوتھی ہندوستان کی ثقافت کا اہم حصہ ہے رقص کے مختلف اقسام بھی ہیں جیسے کتک کتھک کلی بھرت ناٹیم خاندانی اقتدار ہندوستانی ثقافت میں خاندانی اقتدار اور روایات کی بڑی اہمیت ہے مشترکہ خاندان بزرگوں کی عزت اور خاندانی روابط پر زور دیا جاتا ہے شادیوں جشن اور اہم موقع پر اجتماع اور رسومات اہمیت رکھتے ہیں